हेलो सर हाँ हाँ आप किसान भोजनालय से बात कर रहे हैं जी जी एक्चुअली क्या है न कि हमने ऑफ़िस की तरफ से हमारे ऑफ़िस के अंदर हमारे जो बॉस है तो उनका बर्थडे था तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी लगभग हमने पचास लोगों के लिए समान जो है ऑर्डर किया था और टाइम टू टाइम पहुँच तो गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था खाना बट क्या है न कि हमें जो है टोटल बिल की रसीद चहिए जिसके ऊपर हमें आपकी जो वह जो किसान भोजनालय उसका पूरा एकदम सील लगा कर चाहिए जो स्टैंप होता है वह लगा कर चाहिए हमें और क्या है न कि जी एस टी और सारे टैक्ससेस वगैरह मिला कर एक बार हमें टोटल बिल की रिसीट दे दीजिए